हेलो

शाम शाम को आ सकते हैं आप मेरे हॉस्पिटल पर आ जाइए सन्डे की शाम हुई मैं मैं पहले जाँ चेक करूँगी उसके बाद ही बताऊँगी

जी ओके ओके फिर आप आ जाइए फिर शाम को बात करतें हैं ओके बाए नमस्ते